जय झूलेलाल रमेश भाई मूंखे सयाजी एक्सप्रेस में वञिणो आहे पर मूखे हुनजी जानकारी कोने कि हाणे भई इन्हनि में मूंखे टिकेट मिलंदी कंफ़ॉम टिकेट मिलंदी कि न मिलंदी हिनजे करे मां तव्हांखां जानकारी पुछणु चाहियां थो या तव्हांजो केर जानकार माण्हू हुजे मूंखे ॿुधायो कि सयाजी एक्सप्रेस में मूंखे टिकेट मिलंदी कि न मिलंदी मुंहिंजी तारीख़ आहे इअं पहिरी ॿारहां ॿ हज़ार चोवीह त तव्हां महिरबानी करे मूंखे जानकारी ॾियो